जी बोलिए हाँ जी मेरे पास सब तरीके के फूल हैं आप गुलाब जासमीन लिली जो भी आपको लगेंगे सभी फूल हैं

इन में सारे फूल तो आपको मिल जाएंगे लेकिन वह जो थोड़ा गुलाब का है उसमें थोड़ी सी प्रॉबलम कम है वह सारे तो मैं आपको अरेंज करवाकर दे दूँगी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बाकी तो मैं आपको दे दूँगी तो आप मुझको टाइम बता दीजिए आपको कब चाहिए कि जी जी हाँ जी बिल्कुल आपका एड्रैस सेन्ड कर दीजिएगा हमारी फ्री डिलीवरी है तो डिलीवरी कर देंगे हम जी जी ओके जी जी जी टाइमिंग ओके ओके जी बिल्कुल आपकी जलेबी अच्छा आपको यहीं पर यूस करना है या बाहर जाएगा ओके ओके जी गुलाब के फूल थोड़े से कम उसमें कम टाइमिंग में मिलेंगे तो आप थोड़ा लेट चल सकता है ना गुलाब के हाँ हो सकता है तो मैं जल्दी से जल्दी करवा दूँगी पर फ़िर भी ओके ओके जी मैम थैंक यू